जों बै ल'क डाउननि समावहा जों मैगं थाइगं जों खुब अभाब जादोंमोन आरो जों गोजानावबो थांनानै लायना लायना जाफैनो हाया बिदिनो जि मोनदों जोंनि न'आवनो जि खान्थाल खान्थाल दं खानथालखौबो जों मैगं जायोमोन बिदिनो बै थालिर थालिर फिथाइखौबो जों मैगं जायोमोन बिदिनो संनानै आर थालिर मैखुनाव बेखौबो जों मैगं जादों बे निजेयै मोननाय बुस्थु मैगंफोरखौ जों जायोमोन जेन' बाहेरायाव थांनानैनो जों लायनो हायामोन बिदिनो बेराम सोमजिगोन ल'कडाउनि हमयाव बिबायदि होननानै जों बाहेरायावबो थांनानै लायामोन मानसिनि न'आवनो बांसिन थायोमोन बेयावखाय न'आवनो जों बाहेरायाव ओंखारनो मोनैखायनो जों मैगं थाइगंखौ जों जि मोनो बेखौनो जायोमोन माब्लाबा मैगं थाइगं गैयाब्लाबो जि दङ बेदिनो जों जायोमोन आरो जि दङ बिदिनो ओंखामफोरखौ जायो बिबायदि जायोमोन आरो जोङो जिं आरो बे ल'कडाउनाव हमयाव बहुद मा जादोंमोन आरो जों अखुबिदा जादोंमोन जानाय लोंनाय खेथ्र'आवबो जों बहुद अखुबिदा जादोंमोन आरो बिदिनो जों बै समखौ जों बिदिनो बाहायनो गोनां जाहैदों आरो बिदिनो जों इसोरनि अननायाव बयबो बिदिनो मानिग्रा जानानै जेनोबा बिदिनो गावनि देहाफोरखौबो एसे जोथोनाव लानो खोब नाजादोंमोन आरो बिदिनो जों बिदिनो मावफुंनानै जाबाय आरो मावनानै जायोमोन बिदिनो जि मोनदों बेखौनो निजि न'खराव मोनदों बेखोनो जों बायनानै मा जानानै जानो मोनदोंमोन आरो